दा आबाद मावनाया जोङो गोदो नांगोलजों एवनानै गायोमोन आरो माराखौबो जोङो मोसौजों जुरिनानै मारा होयोमोन दा बेफोरखौ गारजोबनानै दा ट्रेकटर जों मारा होयो आरो मारा होनाय मानि मिसिन जोंबो आरो मिसिन जों होयो मिसिन जों होनानै माबायो आरो बिखौनो गोदोनि जुगा मामोन दानि जुगा माबोरै जाखो दाना खालि मिसिन खौल' बाहायनाय जाजोबबाय दानिया आबादारि मावनाय माबायानो गासिबो सोलाय जोबबाय